सीतामढ़ीके पर्यावरण बचाबै पेड़ पौधा रोप लगेलहुँ गैस सेलेण्डर यूज केलहुँ प्रदूषणके बचाबै लेल आओर लकड़ी कटलहुँ नहि गोबर गैस बनेलहुँ प्लास्टिक पे प्लास्टिक सभ नहि यूज केलहुँ सभके सलाहो देलहुँ जे पाल्स्टिक पेपर सभ नहि यूज करऽ लए आओर गोबर गैस बनेलहुँ ओकरे यूज केलहुँ गोबर गैसके लकड़ीके कटाइ नहि केलहुँ प्रदूषण कम करै लेल आ आम केरा

सन्तरा के पेड़ के कमल गाछ ई सभ लगेलहुँ आरो